हेलो क्या मेरी बात जिली लैंड ब्रोकर से हो रही है मैम मुझे एक प्रॉपर्टी चाहिए थी मैम मैम मुझे जो ज़मीन चाहिए वो मुझे लखनऊ के आउट साइड एरिया में चाहिए जी हाँ तो आपके नज़र में कोई ऐसी अच्छी ज़मीन है जिसे मैं ले सकूँ अच्छा अच्छा तो मैम ठीक है मैम मुझे नज़दीक का ही कोई जगह चाहिए क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा गाँव वाला एरिया नहीं चाहिए

मैम मुझे लगभग आठ डिस मील ज़मीन चाहिए थी

जी मैम बताइए मैं इसके बारे में जानना चाहती हूँ

तो मतलब मुझे लगभग टोटल खर्चा पैंतीस लाख तक आएगा अच्छा और यह बताइए की मतलब जो कागज़ी कार्यवाई है मतलब ज़मीन लेने की लिखवाने की उसका जो ओनर है वह मुझे कब मिल पाएगा अच्छा तो मैं उस ज़मीन के ओनर से कब मिल सकती हूँ अच्छा तो वह कब तक वापस आयेंगे ठीक है थैंक यू सो मच मैम